हिन ज़माने जे भेट में हिन टाइम ते भारत में सुरक्षा जाम सुठी आहे जेके ट्रेनियूं आहिनि प्लेन आहिनि हुन में सुरक्षा जो जाम तमामु ख़्यालु रखियलु आहे जॻह जॻह पुलिस वारा हूंदा आहिनि पर त बि मां किथे वेंदी आहियां त भा जेके वेदर फ़ॉरकाष्ट आहिनि उहो सभु ॾिसी करे वेंदी आहियां बारिश में वग़ैरह पहाड़ी इलाइक़े ते न वेंदा आहियूं असां बारिश जे टाइम ते या हाय टाइड जे टाइम ते समूंड जे पासे न वञण जी न कंदा आहियूं ऐं जंहिं जेॾी महिल वड ट्रेन जी यात्रा हूंदी आहे वॾी यात्रा कोई हूंदी आहे जाम टाइम हूंदो आहे ट्रेन में त ए वधीक त ए सी बोगीअ जी टिकेट बुक कंदायूं ऐं टाइम टाइम ते पंहिंजे लगेज जी जांच रखंदा आहियूं जेके ट्रेन जा दरवाजा हूंदा आहिनि उहो ॾिसी ईंदा आहियूं कि बंदि हुजनि हमेशह अचणु वञण जे टाइम ते कुझु बि दिक़त न थिए हिन योजना सां मां पंहिंजी यात्रा हिकदमि सुरक्षित रखण जी कोशिश कंंदी आहियां